हेलो हँ अहाँ केँ छियै हूँ ओ आइ काल्हि तऽ धिआ पुता तऽ जनमैत छै आ हिन्दिये इंगलिशे बाजत कहैत छै मैथिली भाषा तऽ बजबे नहि करत हँ अपनापन बुझाइत छै हँ हँ हँ हँ ई हमर हमर अपन आदमी छै

ओहि भाषामे मधुरता नहि ने छै जे मैथिली भाषामे जतेक मधुरता छै से ओहि भाषामे नहि ने छै बुझू तऽ रोड़ जकाँ लागत लागत जेना रोड़ भाषा ओकर भाषा

हँ हँ बड्ड मधुर भाषा

हँ कतेक नीक लागैया

नीक लगैत छै हँ हँ हमर हमरा भाषामे गाबि रहल छथि

हँ हँ समयो बदलि गेलै ने ओकरे दुनिए आबि गेलै मैथिली तऽ केओ महत्वे नहि दए रहल छथिन एखुनका जेनरेशन कऽ जे धिआपुता छथिन से मैथिली कऽ कोनो महत्वे नहि दै छथिन हँ हँ ठीक हँ ठीक